बच्चे को जन्म लेते ही एक घंटे के अंदर माँ का पीला गाढ़ा दूध पिलाएंगे अपने बच्चों को छ महीने तक एक बूंद पानी नहीं पिलाएंगे अगर बच्चे की कोई दवा कोई बीमारी आ जा रही तो उसे तुरंत डॉक्टर की सलाह लेंगे अगर डॉक्टर हमें इलाज़ के लिए कह रहे हैं तो ठीक है और नहीं कह रहे हैं तो हम केवल अपना ही दूध पिलाएंगे बच्चे जैसे ही बच्चा मेरा छ महीने के बाद ऊपर हो रहा है हम थोड़ा थोड़ा उसे दाल का जूस दलिया ऊपरी हर जैसे दाल चावल खाना हो गया हम दिन भर में दो से तीन बार चार बार हम उसे खाना खिला सकते हैं बच्चे का जब भी छुएंगे हम अपना हाथ साबुन से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे तब ही छुएंगे बच्चे का कपड़ा जब भी हम साफ करेंगे डेटॉल से अच्छे या गरम पानी से उसको धुल कर ही धूप में अच्छे तरीके से सूखा करके उसको हम रखेंगे ताकि बच्चे के कोई बीमारी न आ स आ सके जैसे ही ठंड का मौसम आ रहा है मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे को हम निमोनिया से बचाने के लिए उसे गर्म गर्म नर्म कपड़े पहनाएंगे ऊनी के कपड़े पहनाएंगे ताकि बच्चा को कोई इंफेक्शन न होए कोई निमोनिया न होए सर्दी जुकाम न होए इसी के अंतराल अगर बच्चे अगर हमारे निमोनिया हो भी जा रहा है तुरंत हम उसके डॉक्टर का सलाह लेंगे की डॉक्टर हमें दवा के लिए क्या कह रहे हैं अगर डॉक्टर हमें दवा के लिए कह रहे हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएंगे और नहीं तो हम अपना ही घरेलू नुस्खा उसे हम अच्छे तरीके से देख रेख करने की कोशिश करेंगे गर्म कपड़ा पहनाएंगे बच्चे को तो मेरा बच्चा गर्म रहेगा अपने सीने से लगा कर रखेंगे जिसे ही बच्चे को ठंड लग रही है तो अपने सीने से लगा कर रखेंगे ताकि मेरा गर्माहट मेरे बच्चे पर पहुँच सके जैसे मेरा बच्चा अगर स्वस्थ रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी परेशानी नहीं आएगी हम घर का कामकाज भी अच्छे से कर सकते हैं घर परिवार को भी देख सकते हैं मेरा बच्चे का संतुलित यानी मानसिक सब चीज़ सही रहेगा मेरा बच्चा विकास कर सकता है यह सब देख रेख सब माँ की काम होती है माँ अगर आ स्वस्थ है तो बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे अगर माँ स्वस्थ नहीं रहेंगे तो बच्चे बार बार बीमार पड़ सकते हैं तो यह सब माँ के काम है इसलिए माँ को ही बच्चे का ध्यान रखना है उसके साथ साथ परिवार को भी फर्ज़ बनता है कि हमें बच्चों का देख रेख करना चाहिए उसके पिता का भी फर्ज़ बनता है यानि पूरे परिवार का फर्ज़ बनता है कि अगर बच्चा जन्म लिया तो उनका देख रेख के लिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो अगर जैसे गाँव हो गया तो वहाँ पर नहीं लोग समझते हैं कि मैं कहाँ ले जाना है घर में प्रसव करना है कि अस्पताल लेकर के जाना है तो समझदारी हमें इसी में दिखाने है कि जब भी प्रसव होने वाली हमें अस्पताल में ही डिलीवरी करवानी है ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे मस्त रहे कोई दिक्कतें है न आए अगर हम अस्पताल में ले जाकर प्रसव करा रहे हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारी डॉक्टर के ऊपर पड़ती अगर घर में करा दे रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पर पड़ेगी क्योंकि बाद में कोई भी ख़तरा हो सकता है इसलिए हम अपने समझदारी से ही काम करेंगे जब भी हम प्रसव करवाएंगे तो अस्पताल में ही करवाएंगे और वहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएँ हैं अस्पताल में बच्चे के लिए अगर कोई प्रकार की कुछ हो जाए तुरंत हमारे डॉक्टर रहेंगे इलाज़ शुरू हो जाएगा और नहीं तो भाई घर में दिक्कत आ जाती है इसलिए हम जब भी अस्पताल जाएंगे तो हम प्रसव अस्पताल में ही करवाएंगे और बच्चे का पूरा अच्छे तरीके से देख रेख क्योंकि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम पैदा कर रहे हैं तो हमें उसकी पूरा पालन पोषण ध्यान पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हमें करनी है इसलिए हमें बच्चे के साथ कोई लापरवाही नहीं करनी है